ہیلو آپ سروس سے بات کر رہے ہیں ٹیکسی کی سروس سے بات کر رہے ہیں میرے کو چھ لوگوں کی سیٹ بک کرانی ہے میرے کو آپ کی ٹیکسی بک کرانی ہے تو آپ میرے کو بتائیے کہ کتنا کرایہ لگے گا کیونکہ میرے کو دہلی ایئر پورٹ جانا ہے اپنی فیملی کے ساتھ تو آپ میرے کو بتا دیجیے کہ کتنا ٹائم لگے گا وہاں جانے میں اور کتنا کرایہ لگے گا کیونکہ میرے کو اپنی فیملی کے ساتھ وہاں جلد سے جلد جانا ہے آپ مجھے جلد سے پتہ کر کے بتائیے کہ آپ کتنا ٹائم لیں گے وہاں تک پہنچانے میں اور سکس سیٹ کے آپ کتنے پیسے لیں گے کتنا چارج لگے گا وہاں تک کے جانے کا دہلی ایئر پورٹ میرے کو جلد سے جلد جانا ہے کیونکہ میں وہاں جانے کے لیے لیٹ ہو رہی ہوں مجھے آپ کا نمبر ملا تھا میں نے کسی سے لیا تھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ وہ آپ کو صحیح سلامت پہنچا دیں گے اس لیے میں چاہتی ہوں آپ مجھے جلد سے جلد بتائیں